आजकल के बच्चे नए खेलों में सबसे ज़्यादा पनह लकड़िया को पसंद करते हें पनह लकड़िया खेलने के लिए ज़मीन में एक नुकीला डंडा गाड़ दिया जाता है और उस डंडे से एक रस्सी को बाँध दिया जाता है फिर सभी लोग अपनी चप्पलों को उतार कर उस नुकीले डंडे के पास रख देते हैं और फिर लोग एकत्रित होकर के गेल घोरे गोल घेरे में से उस डंड चप्पलों को निकालते हैं और जब चप्पलों को निकाल दिया जाता है तो जिस पर पोत होता है उसमें खूब तरीके से पिटाई की जाती है और एक लक्ष्य निर्धारित किया जाता है कि यदि सभी चप्पलें निकल जाएंगी तो एक सौ मीटर की दूरी पर जब तक वो नहीं पहुँचेगा तब तक उसमें चप्पलों के द्वारा मार दी जाएगी और उसके बाद जब उसकी मार कम्प्लीट हो जाएगी तो फिर दोबारा से उस पर पोत आएगा और इस प्रकार फिर जब सारी चप्पलों को दोबारा से उसी डंडे के पास रख दिया जाएगा और रस्सी को पकड़कर जिस में पहले मार पड़ी थी वही फिर से खड़ा हो जाएगा और जब कोई होशियार बंदा जब धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे सभी चप्पलों को निकाल लेगा और उससे टच नहीं होगा तो उसमें फिर से मार परेगी और इस प्रकार से उसका भर्ता भर दिया जाएगा